ملک کے اندر ایسے ایسے ہسپتال اور ہاسپیٹل موجود ہیں جس ہاسپیٹل کا بیماروں کو شفایاب کرنے میں نمایاں کردار رہا ہے اور ایسے ایسے اسپتال ملک کے اندر پائے جا رہے ہیں ایسے ایسے ہاسپیٹل موجود ہیں جس کی بنیاد پر تمام بیمار جو مرض میں مبتلا ہے وہ اپنی مرض مرضی حالت کو صحیح کرنے کے لیے ہسپتالوں کا چکر لگاتے ہیں ہسپتال کا سامنا کرنا پڑتا ہے ملک کے اندر ایسے ایسے ادارے ایسے ایسے ہسپتال ایسے ایسے ہاسپیٹل موجود ہیں جس کا ایک بڑا کردار رہا ہے نمایاں کردار رہا ہے جو بیماروں اور مریضوں کو صحت یاب کرنے شفایاب کرنے میں ان کا اہم کردار اہم رول رہا ہے لیکن پہلے پہلے کی بالمقابل ابھی کے جو ہسپتال ہے اور اس ہسپتال کے اندر جو داکتر موجود ہیں وہ ڈاکٹڑ بیماروں کو بیما بیماروں کو صحتیاب کرنے صحتیاب کرنے میں